नमस्ते हाँ मैडम बोलिए कौन सी कंपनी का फोन चाहिए आपको कितना पेमेंट बोली हैं आप दस हज़ार की तो दस हज़ार में तो हमारे पास बहुत सारी कंपनियों के फ़ोन हैं यह बताइए कि आपको कौन से कंपनी अच्छा लगता है अच्छा ओपो का फोन चाहिए हाँ तो ओपो का मिल जाएगा आपको दस हज़ार के अंदर

नहीं अब अभी अभी तो दिवाली का अभी अभी देखिए अभी दो दो चार दिन बाद दिवाली भी आने वाली है तो आप फ़ोन ले लेंगी तो दिवाली पर तो आपको एक नया गिफ्ट भी मिलेगा हमारी तरफ़ से दुकान की तरफ़ से हाँ तो आप जल्दी करें आप कब लेंगी यह बताइए हाँ तो आप कल आकर दुकान पर ले लीजिए फोन यह और उसके साथ हम आपको एक गिफ्ट भी देंगे और यह मतलब और यह बताइए और क्या क्या चाहिए आपको और हाँ अगर आप फोन लेती हैं तो हमारी तरफ़ से तो गिफ्ट मिलेगा ही एक लेकिन एक जो चार्जर होता है वह एडोप्टर केवल यह सब मिलेगा और आपको एक्श्ट्रा कुछ चहिए या जैसे हेडफ़ोन वगैरह ब्लूटूथ वगैरह हो गया तो आपको नहीं उसके लिए तो आपको पेमेंट करना पड़ेगा आपको एक छोटा सा गिफ्ट मिलेगा वह आपको डब्बे खोलेंगे तो उसके अंदर में क्या रहेगा वह मुझे भी नहीं पता है वह आपको भी नहीं पता रहेगा क्या है वह वह जब खोलेंगी तभी पता चलेगा ठीक है तो आप यह उसके साथ क्या लेना चाहिए क्योंकि इस्मार्ट वाच एक है अभी वह भी डिस्काउंट पर चल रही है वह भी ले लीजिए यहीं आप अच्छा तो कल आ जाएँगी ना आप और और कुछ चाहिए तो बताइए मेरे दुकान का एड्रेस पता है ना आपको मेरी दुकान आप आएँगी मार्केट से सीधे बाऍं तरफ़ है सब्ज़ी मंडी उसी के बगल में है ठीक है लोकेसन लोकेसन लोकेसन लोकेसन हम आपको मैडम चेंज करेंगे ठीक है लेकिन आप एक जैसे मार्केट से होती हैं ना एक सब्ज़ी मंडी में पड़ती है उसी के बगल में एक दो ठू सॉप है ठीक है वह लेफ्ट वाली हमारी है तो वहाँ पर आइएगा अगर हम नहीं रहेंगे तो हमारे वहाँ पर लड़के रहे ठीक है आइए आपको फोन मिल जाएगा नमस्ते